اردو زبان نہ صرف ایک ذریعہ ابلاغ ہے بلکہ ادب شاعری اور فنی اظہار کے مختلف شکلوں میں ایک لقیف اور مؤثر وسیلہ کی ہے اس کی نرمی لچک اور جمالیاتی حسن نے اسے اظہارے خیال کا ایک پسندیدہ ذریعہ بنا دیا ہے خصوصاً بر صغیر کے ادبی اور تہذیبی تہذیبی منظرنامے میں اردو شاعری میں زبان کا استعمال انتہائی خوبصورت انداز میں ہوتا ہے غزل نظم مرثیہ قصیدہ اور رباعی جیسی اصناف میں جذبات خیالات اور احساسات کو باریکی سے بیان کیا جاتا ہے غالب میر فیض اور اقبال جیسے شعرا نے اردو کو فلسفہ عشق سیاست اور روحانیت کے اظہار کا وسییلہ بنایا جدید شاعری میں بھی اردو نے نسوانی احساسات طبقاتی کشمکش اور معاشرتی نا انصافیوں کو زبان دی ہے نسل میں اردو کا دائرہ مزید وسیع ہے افسانہ ناول خاکہ انشائیہ اور ڈرامہ جیسیے اصناف میں اردو زبان نے زندگی کے ہر پہلو کو چھوا ہے سعادت حسن منٹو پریم چند عصمت عصمت چغتائی اور قرۃ العین حیدر جیسے ادیبوں نے اردو نثر کو انسانی جذبات اور معاشرتی حقائق کی عکاسی کا آئینہ بنایا فنی اظہار کی دیگر شکلیں جیسے تئیٹر فلم موسیقی اور غزل گائکی میں بھی اردو کو کلیدی حیثیت حاصل ہے معاش مشاعرہ قوالی اور ریڈیو ڈرامے آج بھی اردو کے زندہ ہونے کی دلیل ہیں